साढ़े जिन्ने इत्थें परमंडल जां जेह्ड़े ग्रांऽ च अस्पताल हे उं'दे च कक्ख बी हैनी हा पैह्लें ना बैड्ड हे ना कोई दूए डॉक्टर हे असें परमंडल दा जम्मू जाना ना कोई टैस्ट जेह्ड़े होंदे हे कोई ऐक्सरे आह्ली मशीन निं कोई ब्लड आह्ली जेह्ड़ा टैस्ट जेह्ड़ा करोआना जेह्ड़ा ब्लड दा एह्दी बी कोई मशीन निं कोई एह् टैस्ट होने गै नेईं ते निक्के मुट्टे जिन्ने बी टैस्ट होने असें जम्मू करोआने ते होंदा गै नि हां टैस्ट जेह्ड़े कराइयै असें दस्सने ते एह् हून जेल्लै जेह्ड़े एह् डॉक्टर असेंगी पता निं होंदा डाक्टर कुत्थें बैठे दे कुत्थें नेईं आना ते बैड्ड गै निं होने बैड्ड जेकर दिक्खचै ते इक इक बैड्ड पर बी दो दो चार चार बंदे किश भुंञां गै जेल्लै जियां कोई ओह् निं ही फेस्लिटी निं ही इत्थें हैल्थ दी इंदी डॉक्टर गै नेईं लब्भने नेईं लब्भने ते असें तुप्पी तुप्पियै ते दिक्खी दिक्खियै चली जाना अज्ज असें हून इत्थें टैस्ट बी होंदे ते ऐक्सरे बी होई जंदे खून टैस्ट कराना होऐ ओह् बी होई जंदा हा सारे असेंगी टैस्ट जेह्ड़े असेंगी इत्थें लब्भी जंदे हे ते मोदी दियां एह् जेह्ड़ियां स्कीमां हियां हून एह् सारे जित्थें जित्थें जिन्ने बी एह् अस्पताल खुल्ले जेह्ड़े इत्थें बैड्ड बी मिली जंदे डॉक्टर बी मिली जंदे टैस्ट बी होई जंदे ऐक्सरे बी होई जंदे एह् निक्कियां निक्कियां चीजां जेह्ड़ियां सारियां असेंगी ऐहियां जेल्लै कोरोना हा ते इक इक बैड्ड पर बी इयां चार चार बंदे हे किश बेचारे भुञां गै लेटे दे हे ते किश अग्गें ते किश पिच्छें मरी गे केइयें ई डॉक्टरें दिक्खना गै नेईं केइयें जि'नेंगी दिक्खना ते उ'नें ई ते दो दो करियै इक इक करियै इ'यां दोआई दोआइयां खतम होई गेइयां दोआइयां खतम होने दे कन्नै गै असेंगी दोआई हून जेह्ड़ी मोदी होरें सौगात दे बिच्च एह् कैंप जेह्ड़े लाए ओह् इंजैक्शन लग्गे निक्कियां दुआइयां बड्डे ऐक्सरे जो बी ऐहा जदूं सारे ऐक्सरे बगैरा जेह्ड़े इत्थें गै परमंडल होई जंदे